हाँ मध्य प्रदेश में भी शिक्षा के दौरान कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसमें से मुख्य रूप से हम मान सकते हैं कि दूरी जिसे मध्य प्रदेश में शहर के अलावा कई सारे गाँव हैं जहाँ पर गाँव में बहुत ही पास में इस्कूल नई है कई किलोमीटर तक बच्चों को पैदल जाना पड़ता है कई बार उनको कुछ साधान नहीं मिलता है तो बच्चे कई किलोमीटर तक पैदल पैदल चलकर इस्कूल तक जाते हैं तथा पैदल चलकर आते हैं और इस्कूल में कई बार तो उचित गुणवत्ता की उनको शिक्षा भी नहीं दी जाती है मध्य प्रदेश के कई इस्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर शिक्षक भी सई से पढ़ाई नई करवाते हैं और बात मानी जाए तो जैसे प्राइवेट इस्कूल भी हैं यदि गाँव में तो वो बहुत कम हैं वहाँ पर जाने के लिए भी वेन का इस्तेमाल करना पड़ता है कोई यदि निम्न वर्गीय बच्चा है तो उसके लिए बहुत ही कठिन है उसकी शिक्षा को प्राप्त करना